हा असांजी राज्य जे कलात्मक उत्पादन खे पेटेंट कराइण या कॉपीराइट कराइण जा जीअं इलाही साधन आहिनि जीअं कि हिकु उदाहरण मां ॾियां थी हिकु जीअं उत्तर प्रदेश में हिकु अकेडमी आहे जंहिंजो कि नालो आहे ललित कला अकेडमी उहो इलाही हैल्प कंदी आहे कंहिं बि उत्पाद खे पेटेंट कराइण लाइ या कॉपीराइट कराइण लाइ हिन में छा थींदो आहे कि कोई बि चीज़ जीअं नईं आहे या जंहिंजो ख़ुदि जो हुन ते हक़ु आहे त उहो ललित कला अकेडमी हुनखे पेटेंट कराइण लाइ ऐं कॉपीराइट करण लाइ हुनखे इलाही सपोट कंदी आहे